दुनिया में भारतीय कला और कलाकारननि जो प्रतिनिधित्व वधाइणो खपे और उन्हनि जो मनोबल बि वधाइणो खपे और अन लाइ सिर्फ़ु हिकु ई तौरु आहे की उन्हनि लाइ ॾाढी सारी प्रतियोगिताऊं आयोजित कई और उन्हनि लाइ प्रदर्शन बि आयोजित थिए जीअं असांजे कटनी ज़िले में हर सालु झूलेलाल जे ग्रुप हर सालु ड्रॉइंग स्कैचिंग मैहंदी औरि जो चेटी चंड ते डांस प्रतियोगिता आयोजित कंदा आहिनि जंहिंसां हर ॿारु हर हिकु व्यक्ति पंहिंजे कला जो प्रदर्शित कंदा आहिनि जेसां हो कला जे खेत्र में ॾाढो अॻिते वधंदा आहिनि ॿारनि खे पढ़ाईअ सां गॾु गॾु कला जे खेत्र में बि ॾाढो अॻिते वधणो खपनि पढ़ाई सां गॾु गॾु नई नई एक्टिविटीज़ करणी खपनि और कला में बि ॾाढा सारा खेत्र आहिनि जंहिंमें उहे पंहिंजो इंट्रस्ट ॾेखारे था सघनि जीअं मेहंदी बि हिकु कला आहे डांस गानो ॻाइणु स्कैचिंग ड्रॉइंग इहे सभु हिकु प्रकार जी कला आहे और हिन कलाउनि खे असांजी दुनिया में अॻिते वधाइणो ई खपेनि कला जे खेत्र में डिजिटल बि ॾाढो प्रभाव विझंदो आहे जीअं ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित थींदियूं आहिनि जंहिंमें देश विदेश हर हिकु खेत्र मां हर हिकु नंढो वॾो ॿारु हर हिकु व्यक्ति उन में प्रतियोगिता में भाग वठी थो सघे जंहिंसां उहो पूरी दुनिया खे पंहिंजी कला जो प्रदर्शन करे थो सघे और त औरि जीअं अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो हले थो पियो उन में बि हर हिकु ॿारु हर हिकु व्यक्ति पंहिंजी कला जो प्रदर्शन करे थो सघे जंहिंसां उहो कंहिं वीडियो या फोटो जे माध्यम सां पूरी दुनिया देश विदेश में पंहिंजी कला जो प्रदर्शन करे थो सघे और ईअं ई असांजी दुनिया में हर हिकु व्यक्तिअ के कला जे खेत्र में अॻिते वधिणो खपे